ہمارے علاقے میں روایتی کھیل گلی ڈنڈا ہے اور اسے ہم اس طرح سے کھیلتے ہیں کھیل کا مقصد ڈنڈے سے گلی کو مارنا ہے اس کھیل میں چار لوگ ہوتے ہیں سب کی باری ایک ایک کر کر آتی ہے جس کی باری ہوتی ہے وہ گلی کو زمین پر رکھ کر ڈنڈے سے کناروں پر مارتا ہے جس سے گلی ہوا میں اچھلتی ہے گلی کو ہوا میں ہی زمین پر گرنے سے پہلے پھر ڈنڈے سے مارتے ہیں جو کھلاڑی سب سے زیادہ دور تک گلی کو پہنچاتا ہے وہ جیت جاتا ہے